जी ये स्वास्थ्य शिविर में मेरी बात हो रही है सर जी सर मुझे टीकाकरण करवाना था कोविड का तो कृपया कर मुझे जानकारी दीजिए कि इसका शिविर कब आयोजित होगा और किस समय टीकाकरण होगा

सर इसका समय क्या रहेगा और सर यह निःशुल्क है या इसका हमें कुछ पैसा देना होगा और सर यह कितने वर्ष की आयु से लगना मत लगा सकते हैं जी सर जी सर इसकी कोई दुष्प्रभाव तो नहीं है सर इससे शरीर में कोई अन्य बीमारीयाँ उत्पन्न तो नहीं होगी जी सर आपका धन्यवाद तो कृपया कर मुझे एक बार फिर बता दीजिए कि किस तारीख को टीकाकरण होगा जी सर धन्यवाद